नंगौ नंनाया मसला मसलिफोरा गोबां ओंखारदों अनेक सायसनि मसलाफोर ओंखारदों किन्तु जों बर' मानसिफोरा बिदिखौ इसिबां माबा खालाया आरो गुबुन जाथिफोरा जायो बिराद जायो जोंनि खाथियावनो जों मिथियो बेफोरखौ जेनबा ओमफ्राय दा बरनबा जिखुनु बेखौ जाखागोन मानसिफ्रालाय जानायालाय माने बेदर माबाफ्राव इसे होनानै जानाय जायो आरो बिदिनो ओमफ्राय जों दा बर' मानसिया इसेबां बेखो माबा खालाया आरो जाया तारमाने जोंना बे नरमेलै माबायो जायो आरो मैगं थाइगं बेदरफोरखौबो जाबाबो सम सम बे माबाफ्राव बा माबा माबि पिकनिक थिकनिकफ्राव इसे बांसिन जानाय जायो आरो बेनोल' ओमफ्राय दा जोंनि मानसिया जाखायानो बांसिन बेलेग हारिफ्रा जायो आरो जानायालाय जा जोंनि मानसिखौ जानायखौनो आं इसेबां गोबां नुखाया नुनायालाय